جی میں نے اس طرح کی کئی کتابیں پڑھ چکا ہوں جس نے مجھے کبھی رلایا اور کبھی تو بہت زیادہ رلایا ہے خاص طور پر جب میں سیرت کی کتابوں کا دل سے مطالعہ کرتا ہوں تو دل بہت روتا ہے میں آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کتاب میرے لیے بہت اہم بہت اہم ہے اس اس کتاب کا نام ہے درِّ یتیم جناب ماہر القادری صاحب کی یہ کتاب میں نے اپنے دوست کے مشہور دوست کے مشورے پر پڑھی تھی میں نے جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو کیا ہی عجیب انداز تھا سیرت کی تو ویسے ہی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جیسے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کتاب سیرت رسول سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت مولانا سید محمد رابع حسن ندوی کی کتاب رہبر انسانیت اور اسی طرح علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی کی کتاب جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے جو سیرت النبی کے نام سے مشہور ہے لیکن درّ یتیم ایک ایسی کتاب ہے جو ناول کے انداز میں لکھی گئی ہے اور اس کو پڑھ کر میں کئی بار رویا ہوں اس کتاب نے مجھے بہت رلایا ہے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یاد کیا ان کا بچپن میں یتیم ہو جانا بغیر ماں باپ کے زندگی گزارنا اور کیا کیا بتاؤں غرض اس کتاب نے بہت رلایا اور اس کتاب کے مطالعے کے بعد میں سیرت کی کتابوں کا دیوانہ ہو گیا ہوں